ہیلو ہیلو جی سلام علیکم جی آپ اسٹیشنری سے بول رہے ہیں جی جی کیا ہے ٹولی چوکی سے ٹولی چوکی پہ ہے نا آپ کی ہاں جی جی ہاں ایکچولی میم میرے کو آپ کے اسٹیشنری پہ سے وہ کیا بولتے ٹونٹی سکس کیلکولیٹر کی زیروکس لینے کا تھا میرے کو

تو اس کی کیا ہے وہ پرائز کیا ہے اور اس جی تھاؤزنڈ تھاؤزینڈ تھاؤزینڈ کا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ایسا ہے ٹو ہنڈرنڈ کا ہے نا اچھا یہ کون سی کمپنی کا میم ہاں ایل جی کا ہے میم ایل جی کا ہے کیا جی اس میں کیا کیا فیچرس ہیں میم جی جی اچھا اور کیا کیا ہے آپ کی اسٹیشنری پہ بکس ہے پنسلس ہے اور اگزام پیڈ سب ہے میم ہاں ہاں یہ کمپاس باکس ہے میم بچوں کے لیے

جی کیا آ ہا نہیں نہیں سیل کرنے کے لیے نہیں ہے میرے لیے ہونا ہے ایک آفس کے ورک کے لیے ہونے کا ہے تو ایک ہی چاہیے تھا

جی جی ہاں ہول سیل اینڈ ریٹیل ہے سب ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے میم اوکے جی جی ہاں یہ آپ لوگ لیپ ٹاپ بھی رکھتے میم آ ہاں اوکے اوکے یہ ایک دو پرچیز کرنے کا تھا آپ کے دوکان سے یہ نام سنی تھی میں شیخ پیڈ پہ جو اسٹیشنری ہے آپ کی تو نام سنی تھی اس لیے میں کال کیا آپ کو جی جی جی یہ ون ایئر ہوگیا میم ڈال کے آپ لوگ شاپ اوکے اوکے جی جی یہ آفس کے لیے پرچیز کر سکتے میم آپ کے شاپ سے میں ٹیسٹنگ کے لیے ایک آدھ لے کے دیکھتی ہوں اس کے بعد پھر آپ کو آڈر دیتی ہوں میں انشاء اللہ جی جی جی جی جی جی اوکے میم یہ ون پیس کتنے کا ہے میم نہیں نہیں ڈسکاؤنٹ کے بعد کتنے میں پڑے گا ایک کام کریے نا میم ڈسکاؤنٹ کر کے اوکے میم نہیں انشاء اللہ کل مارننگ میں آ کے لے لیتی ہوں اوکے تھینک یو میم